गोंयचे गोड पदार्थ खूब आसात नांव आयकना फुडें एक उमेद जाता ल्हान आसतना धर केन्ना परबेचो सण येतलो आनी केन्ना हे गोड पदार्थ आमकां खावंक मेळटाले अशें दिसतालें गोड पदार्थाचीं नांवां अशीं आसात काजें बिबिंका पातोळ्यो मणगणें धोदोल नेवऱ्यो लाडू पेडे खीर गोडफोव शंकरपाळी तिळाचे लाडू रवा लाडू सोयेचे लाडू बेसन लाडू साकरेचीं कापां जिलेबी पायस कण्ण सोजी शिरो पंचखाज जिलेबी शेवयो हल्वो काजू बर्फी पंचखाज घालून केल्ले दोणे तवसळी म्हजी आई हे गोड पदार्थ परबीचे दिसा व्हडलें उमेदीन करताली आनी शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक तर गोड पदार्थ खावपा खातीर म्हजे आईचे खास आमंत्रण आसताले